जी सर आप स्टेट बैंक ब्रांच मैनेजर बोल रहे हैं जी सर गुड मॉर्निंग सर सर मुझे एक प्रा प्रॉब्लम थी सर जी सर मैंने एक कार लोन पास करवाया था सर जी सर मैंने पास करवा लिया था सर पर उसका किस्त मेरे बहुत लम्बा आ रहा है सर जी सर मैंने जब किस्त भर भी दिया तो भी लगातार दो किस्त आ जा रही है सर जी जी मैंने चार लाख का लोन लिया हुआ था सर सर मैंने चार साल की ई एम आई बनवाई थी सर और सर मुझे इसमें दुगना पड़ जा रहा है सर मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अगर जोड़ता हूँ सर तो मैं ब्याज को भी ले रहा हूँ और असल भी ले रहा हूँ तो भी सर मुझे दुगना पड़ जा रहा है जी सर मेरा नाम अभिषेक है सर मेरा नंबर लिख लीजिए सेवेन नाइन एट फ़ाइव वन थ्री नाइन वन फ़ाइव नाइन जी सर जी सर चेक करके बताइए सर जी जी

तो सर ये सर ये पॉलिसी हमें पहले क्यों नहीं बताई गई थी सर अच्छा इसमें कोई अगर मैं पैसा वापस लेना चाहता हूँ सर तो इसमें कोई रिस्क तो सर इसमें तो दिक्कत है ना सर पर सर ये तो गलत बात है ना सर कि किसी से बिना पूछे पहले ही उसका इन्षुरेन्स कर देना है ये अपने मन से सही नहीं है सर ये आपकी पॉलिसी गलत है सर पर हाँ ये बात है की जी सर सर पॉलिसी ये गलत है सर हाँ अगर आपको ये इन्षुरेन्स करना है तो एक बार आप से पूछ लेना चाहिए कस्टमर से सर मुझे नहीं पता था और मेरी इन्षुरेन्स तो हुई है और सर मैं ये भी देख रहा हूँ अभी चेक किया सर मेरे दोस्त ने कि इन्षुरेन्स में आपने पैसा कम ऐ कट रहा है मेरा मतलब इन्षुरेन्स होने पर मुझे कम पैसा प्राप्त होगा ओके ठीक है सर तो थैंक यू सर ठीक है सर मैं देखता हूँ अभी तो किस्त चल ही रही है ओके सर